हा अचो हा जिअं तांखे हाणे रणजी ट्रॉफी खेलणी थव त पहिरां हिन में ॾिसो तांखे हाणे हिक ही ध्यान अऊं हिक ही लक्ष्य रखणु आ जीवन में के मुखे ही रणजी ट्रॉफी जितणी आ हुन में तांखे सुबुहयो प्रेक्टिस करण चालु करे छॾिणी आ जिअं हिते उथी करे साढे पंजे हिते अची वञिणु थव क्यूं की साढी बारे ताणी तांखे प्रेक्टिस ही करणी आ हुनये विच में पाणी बाणी जेको बि आ उवो असाये हिते ही ॾींदासीं अऊं पो हुनखां पो शामयो बि अचणु थव साढे टे खां पो उते पो हाण हुते बि पो खेॾणु थव असाया जेका असिस्टंट जे थव हू सबि सुठा सेखारींदव तां उते अची करे बि खेॾी सघंदा अहियो मां आहियां मां तांखे ध्यान डींदमि मां तांखे सेखारींदमि अऊं तांखे मां सुठी प्रेक्टिस कराईंदमि उव त असायो असाये सालयो अठ हज़ार पेकेज आहे असां तांखे दुकान बि डींदासि डिस्काउंट करे करे मां तांखे साढे सते में ॾई छ्ॾींदोमांव अऊं तांखे हुन सां गॾ मां तांखे ढाई स्टेंड बि डींदोमांव की तांखे छा छा खाइणु थव जिअं मां तांखे ॾिसातो तांजो शायदि सतर किलो वजन थव तॾहें बि तांखे सिक्टी फाइव ते करणु थव मुंहिंजे हा हुनजे लाए मां तांखे ढाई स्टेंड लिखी डींदोमांव हूवो टाइम टू टाइम तां फॉलॉअप कजो अऊं तां मुखे हू बुधायो तां हाणे छा कंदा अहियो के मतलबि पढ़िदा अहियो अच्छा हा त हाणे खां हूते न वञिजो क्यूं की हिते रणजी जे लाए हिते अचणु थव त ठीक आहे त असां तांखे सॼी हिक किट ईंदी आहे क्रिकेट जे लाए हू असां तांखे डींदासीं प्रॉवाइड कंदासीं हू असाये विच में थींदी ठीक आ त उ सबि असांखे गुम न करणु थव असाये हिते गुम कयव त तांखे हुन में पेन्लटी बुधा ईंदव अऊं तांखे जिम बिम सबि करणु पवंदव हाणे खां चालू करणु पवंदव क्रिकेट में त वधीक जेका मूव्स ईंदा अहिनि खेॾण जे लाए उवो जाम इम्पॉरटंट हूंदा अहिनि हूव जाम महत्व हूंदा अहिनि त हूव अच्छा सिखाईंदासीं अऊं छा मुखे ॿियो बुधायो बुधाय जो की तां छा चयबो आहे घणे लॻे अऊं किंअ खाईंदा अहियो छो की हूवो इम्पॉरटंट हूंदो आ अच्छा त हाणे जिअं ही साढे सते निकरो हितां मनां क्रिकेट खेॾी करे पो तां नवे ॾहे रोटी खाई छॾिजो अऊं पो रातयो छा खीर या हिकड़ो कुछ जेको जूस डींदोमांव उवो बि पी करे सुमजो त छाए जिअं सुबुहयो ईंदव न हिते त क्रिकेट खेॾिण में आसानी थींदव अऊं उतां जाम सुठी अऊं एनर्जी जाम सुठी ईंदव ठीक आहे त तां सुभाणे खां क्लास जॉइन कजो ठीक आ ठीक आ तां सुभाणे खां अची वञिजो